जी हाँ मैं खेल के मैच देखने में दिलचस्पी रखती हूँ मेरा पसंदीदा खेल क्रिकेट है इसे मैं कभी टी वी पर कभी यूट्यूब पर देखती हूँ कभी लाइव देखने का मुझे मौक़ा नहीं मिला पर कभी ना कभी ज़रूर कोशिश करूँगी अगर लाइव देखूँ रही बात दोस्तों की तो कभी कभी अगर हमर प्लैन बन जाता है तो हम दोस्तों के साथ देख लेते हैं